हम अपन फ्री समयमे मनोरंजनके लिय गाना सुनैत छी गाना हमरा सुनैत बहुत पसन्दए गाना सुनय गाना सुनैत सुनैत मन भरि जाइत छै तऽ फोन चला लैत छी जाहिसँ अच्छा मनोरञ्जन होइत अछि आओर टाइमपास होइत अछि टाइमपासके कारण हम टी वी देख लेलु लूडो तुडोसभ खेललू जाहिसँ हमर मनोरञ्जन होइत अछि आओर टी वी टी वी मे फिल्म गाना ईसभ देखलु ईसभसँ अच्छा मनोरञ्जन होइत अछि गाना सुनयसँ भी अच्छा मनोरञ्जन होइत अछि आओर दोस्तके साथ फ्री टाइम खेलकूद लूडो कैरमबोर्ड आओर फ्री टाइममे घुमनाइ फिरनाइ ईसभ हमरा अच्छा लगय छै दोस्तके सङ्गमे बातचीत करनाइ कोनो मैटरपर ईसभ अच्छा लगैत अछि आओर मनोरञ्जन हम एहिसभ एहिसभसँ करैत अछि आओर मनोरञ्जनसँ सम्बंधित आओर फ्री टाइममे लूडोसभ कैरमबोर्ड शाममे क्रिकेटसभ खेललू जाहिसँ अच्छा टाइमपास होइत अछि की दोस्त सभके सङ्ग घुमलु आओर फोन तोन चलयलु